टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी आज के जमाने में बहुत आगे बढ़ गया है टेक्नोलोजी के माध्यम से जो भी कुछ होता है आज टेक्नोलोजी पे ही किया जाता है जैसा कि देखा जा रहा है पूरे भारत या विश्व में भी देखा जा रहा है टेक्नोलोजी के सिस्टम से बहुत कुछ आगे लेके जाया जा रहा है कि कोई भी चीज हो टेक्नोलोजी ही उसमें बहुत आगे है भारत भी उसमें पीछे नहीं रह गया है हर एक चीज़ में देखा जाता है कि टेक्नोलोजी से कुछ भी काम को आसान किया जा रहा है जैसे कि काम के माध्यम में देख रहे हैं जहां बहुत सारी वर्किंग में मज़दूर लगाया जाता था आज के जमाने में जे सी बी भी आ गया है एवं प्रकार का टेक्नोलोजी का उपयोग करके वहाँ पे कम मज़दूर का उपयोग किया जाता है जैसा कि देखा जाता है कि टेक्नोलोजी का सिस्टम से ही आदमी आगे बढ़ता जा रहा है कोई भी इस चीज़ को टेक्नोलोजी से ही सारे काम को निपटाया जाता है पूल हो सड़क हो या बिल्डिंग हो वहाँ पे भी देखा जाता है टेक्नोलोजी का उपयोग कर कर के समय के बचत कर लेता है और आदमी का भी कम आदमियों में उपयोग करके आगे निकल लिया जाता है टेक्नोलोजी एक ऐसा ही सिस्टम आ गया है कि जो कि वो आगे बढ़ने में बहुत अच्छा फील हो रहा है सारे लोग देखते हैं कि टेक्नोलोजी का उपयोग करते रहते हैं जहां दस मज़दूर काम करता है वहाँ एक आदमी टेक्नोलोजी का उपयोग करके सारे काम को निपट लेता है खेती फिर खेती में देख लीजिये खेती में भी टेक्नोलोजी का जमाना आ गया है किसी भी प्रकार में देख लीजिये टेक्नोलॉजी जहां उपलब्ध है वहाँ समय भी कम लगता है और पैसे का भी बचत होता है आज कल देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा चीज़ है जो की आगे बढ़ने में बहुत काम देता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं कोई भी काम को टेक्नोलॉजी से ही किया जाता है अब टेक्नोलॉजी कैसा आ गया है आदमी का जरूरतमन्द चीज़ को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से निपटना चाहता है खुद उतना यातायात में भी यदि कोई भी काम हो फुट ये मोटरसाइकिल ये बाइक फोर व्हीलर है किसी भी प्रकार का प्रू करके ही जाते हैं आजकल देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी से ही इसी कामों को आसानी पूर्वक सावधानी पूर्वक निपटाया जा सकता है हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत आगे निकल गया है दुनियाँ बहुत आगे गई है टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी काम को सावधानी पूर्वक शांतिपूर्वक से किया जाता है कोई भी काम ले लीजिये दुनियाँ का हर एक जगह टेक्नोलॉजी के वगैरह संभव ही नहीं है कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता है हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ही ज़िंदगी का एक ऐसा साधन बन गया है कि उसके बगैर कोई भी कामों को काम करने में कठिनाई होती है सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है अतः हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी से सारे कामों को आसानीपूर्वक से निपटाया जा सकता है टेक्नोलॉजी बहुत हल तक आगे लेके जा रहा है और ऐसा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी से ही आगे बहुत सारा काम निपटाया जाएगा धन्यवाद